हा मूंखे पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे ऐं मुंहिंजी पसंदीदा किताबु रामायण आहे जेकी सची घटनाउनि ते आधारित आहे हुने में भॻवान श्री राम जे बारे में हुननि जी सत्य घटिना जे बारे में लिखियलु आहे जीअं त हुननि जो भाउरनि सां एकिता प्रेम पंहिंजी ज़ाल सां प्रेम ऐं त्याॻ जे बारे में बि ॾाढो कुझु लिखियलु आहे दोस्ती कीअं निभाइजे अॼ जे ज़माने में बि उन जे बारे में बि चङो सारो लिखियलु आहे भॻवानु राम त्याॻ जो बि प्रतीक हुओ प्रेम जो बि प्रतीक हुओ ऐं एकता कीअं रखिजे उन जो बि प्रतीक हुओ राम भॻवान खे टे माउ हुयूं जंहिंमां हुन जी माउ जो नालो हुओ कौशल्या ॿीं माउ जो नालो हुओ केकई ऐं टीं माउ जो नालो हुओ सुमित्रा भॻवानु राम जे पीउ जो नालो राजा दशर्थ हुओ भॻवानु राम जी ज़ाल जो नालो सीता ऐं चारि भाउर हुअसि जंहिंमां हिक जो नालो हुओ राम ख़ुदि ॿियों भरत टियों लक्ष्मन ऐं चोथों शत्रुगन जंहिंमां ईअं मां कौशल्या जो पुटु राम हुओ ऐं केकई जो पुटु भरत भरत जे लाइ केकई पंहिंजे घोट खे वञी चयो त भॻवानु राम खे वन ॾियो चोॾहं साल जो वन ॾियो त भॻवानु राम सॼो पंहिंजो राज पाठ खे त्याॻु करे पंहिंजे भाउ लाइ सॼो राज पाठ खे त्याॻु करे छॾियो ऐं पंहिंजी ज़ाल ऐं नंढे भाउ लक्ष्मन सां गॾु वन में वियो हली चोॾहं सालनि लाइ जंहिंमें उन खे ॾाढियूं सारियूं घ ॾाढियूं सारियूं परेशानियुनि सां सामिनो करिणो पियो जंहिंमें हुन में हुन खे भॻवानु हनुमान जो साथ बि घणो मिलियो ऐं रावण सां दुश्मनी बि हुई जंहिंमें उन जी ज़ाल सीता माउ खे वठी रावण वियो हली हुने सां गॾु लड़ाई थियूं सभु थियो तंहिंखां पोइ हनुमान सां गॾु मिली रावण खे वध करे पंहिंजी ज़ाल सीता खे बचाए ऐं पंहिंजे भाउ सां गॾु हू वापसि अयोध्या वियो हली ऐं पंहिंजी माउ सां गॾु पोइ पंहिंजी ज़ाल सां गॾु ऐं पंहिंजे भाउरनि सां गॾु हू रा पंहिंजे राज पाठ में पोइ राज करणु लॻियो ऐं राम भॻवानु इहो सेखारींदो आहे की पाण खे हमेशा एकता सां हलिजे पंहिंजी ज़ाल सां हमेशा प्रेम सां हलिजे